हमसभ पशुके जे रहै छै गन्दा गोबर ओहि मैलासभके लऽ कऽ खेतमे धऽ दै छियै ओहिसभके किने उपजा बढ़ै छै खेतके रकबा बढ़ि जाइत छै ओहिसभसँ किने हमसभ खाद बनेलहुँ आओर किने खेतके आमदनी करेलहुँ आमदनी भेल खेतमे चाउर गहूम आँटा ईसभ किने हमसभ उपजेलहुँ गहूँम भेल आँटा भेल ओहि लऽ कऽ गोबरकेँ लऽ कऽ खाधि बना कऽ ओहि खेतमे धेलहुँ आओर किने खाद बना कऽ ओहिमे गुजारा दाना पाना सभके उपजा लेलहुँ उपजेलहुँ ओर रखलहुँ गोबरके खाद बनबै छियै जतेक रहल ओकर कचरा ऐली मैली जेना गौँत रहल जे ओकर गन्दा रहल ओ लऽ कऽ खेतमे धऽ देलहुँ खाद बना कऽ ओहिके आमदनी किने गोबरसभ केलाके बाद आमदनी करै छियै आओर खेती केलहुँ खेतीमे गोबर धेलहुँ तऽ ओहिके खाद बनल खाद बनेलाके बाद किने हमसभ खेती उपजेलहुँ खेती उपजेलाके बाद किने ओहिमे धान उपजेलहुँ गहूँम उपजेलहुँ मक्कइ उपजेलहुँ दालि दलहन उपजेलहुँ मसुरी उपजेलहुँ खेसारी उपजेलहुँ ओहि गोबरकेँ लऽ कऽ ओहि गन्दगीकेँ लऽ कऽ जे रहल पशुके गन्दगी ओहिके लऽ कऽ खेतमे देलहुँ तऽ हमसभ एतेक काज केलहुँ एतेक काज केलाके बाद किने हमसभ मालकेँ गोबरकेँ इएह खाद बना कऽ किने खेतीमे उपजेलहुँ उपजा कऽ रखलहुँ उपजेलाके बाद किने ओकरा रकम उपजेलहुँ राहरि उपजेलहुँ खेसारी उपजेलहुँ खेरइया उपजेलहुँ आओर गोबरके किने ओहिमे खाद बना कऽ अपन बीच हम बौझलहुँ गेलहुँ खेसारी मसुरी जे होइ छै किराना आइटम सभ ओ खाद बना बना कऽ ओकरा पशुके गन्दगीकेँ आओर कचराके धऽ कऽ ओहिमे हम किने खाद बना कऽ खेती पथारीमे लगेलहुँ आओर खेती केलहुँ खेतीमे जे होइत छै ओहि खाद गोबरके बनै छै आओर बनलाके बाद गोँतोके खादे बनैत छै आओर कचरा जतेक रहल सभ लऽ कऽ ओहि खेतमे धऽ देलहुँ खेतमे धेलाके बाद खेत किने ओहिमे खाद बनि गेल खाद बनलाके बाद फेर किने ओकरा हमसभ जमयबै छियै खेतके काम करै छै बहुत गोबर किने जखने देलहुँ खाद भऽ बनि गेल आओर खेतीके उपजा किने तगड़ा भऽ गेल ओहि खादसँ बहुत नीक उपजा ने नीक भऽ गेल उपजल